ہمارے ہندوستان میں بہت سارے ایسے بادساہ گجارے ہیں جنہوں نے بہت اچھے ہندوستان پہ حکومت کیے ہیں اپنا نام ہولیا رکھے ہیں اور بہت اچھا ہی طرح سے حکومت کیے ہیں دلی سلطنت پہ جیسے کہ اکبر نے بھی بہت اچھا ہی حکومت کیے تھے اور ان کے بیٹے جہانگیر نے بھی اپنا ایک نام شناخت دیے ہیں اور ان کا بیٹا ساہجہاں نے بھی بہت اچھا حکومت کیے اور دلی سلطنت پہ ایک اچھا نام دیا جنہوں نے ابھی تاج محل لال قلعہ یہ ساری چیزیں شاہ جہاں نے ہی بنایا ہندوستان میں بہت ہی زیادہ ان چیزوں کا مہتو ہے جو باہر کے دیشوں سے آتے ہیں انہیں دیکھنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں جو ہندوستان میں مشہور ہے اور ایسے ایسے بادشاہ ہیں جو نے بہت اچھی ہی حکومت کیے ہیں ہندوستان پہ جیسے کہ ٹیپو سلطان نے بھی پہلی آزادی کے لیے آواز اٹھائے تھے یہ بھی ایک اپنا اچھا پہچان دیے ہندوستان کو اور علاء الدین کھلجی نے بھی ایسے محمد بن تغلک نے بھی یہ سارے بہت اچھے بادشاہ تھے جنہوں نے ہندوستان کو ایک اچھی پہچان دیے اور بہت اچھا کام بھی کیے ہیں اپنے راج میں بہت اچھا ہی طریقہ سے اپنے ہندوستان کو چلائے حکومت کے